साढ़े इद्धर बड़े जैदा थियेटर ऐ डम्मू कश्मीर च बड़े जैदा थियेटर ऐ जेह्दे च लोग सिनमा मूवी बगैरा दिक्खन जंदे ऐ साढ़े इत्थै कठुआ च बी इक थियेटर ऐ व्यू मून जित्थै लोग जंदे सिर्फ फिल्मा दिक्खनें मुजब औंदे इद्धर वेव मॉल ऐ वेव मॉल च बी इक थियेटर ऐ उद्धर बी लोग मूवियां दिक्खन औंदे और केसी बी सिनमा एह् इद्धर शालामार आह्ली साईड ऐ उद्धर बी लोग मूवियां दिक्खन औंदे और जेह्ड़े मॉल फलोटिंग सिनमा ऐ ओह् डल लेक आह्ली साईड ऐ जित्थै लोग दिक्खन दुक्खन औंदे ऐं अराम कन्नै मजे कन्नै लोग दूरा दूरा दे टुरिस्ट लोग औंदे इद्धर सिनेमा दिखदे फिल्मां फुल्मां दिखदे थियेटर च मूवियां दिखदे जो अपनी मन पसंद मूवियां होंदियां ओह् दिखदे जेह्ड़ा व्यू मून ऐ उद्धर दी टिकट ऐ चार सौ पंज सौ तक और जेह्ड़े इत्थै वेव मॉल ऐ इब्बी इत्थै अट्ठ सौ नौ सौ तक टिकट लगदी गै लगदी थियेटर बास्तै और जेह्ड़ा फलोटिंग सिनमा डल लेक च ऐ इद्धर पंदरां सौ रपेआ लगदा टिकटा आस्तै इत्थै लोग दूरा दूरा औंदे मूवियां दिखदे मूवियां दिखदे ओह् अपना इंटरटेनमैंट करदे बट फैमिली अद्धे कोला जैदा फैमिली औंदी फैमलियां औंदी पूरी उं'दी ग्रुप फैमिली दा औंदा इंजाए करदा थियेटर च मूवियां दिखदा मन पसंद मूवियां दिखदा मूवियां दिक्खियै अपने आप गी खुश होंदे मूवी दिखदे कि घर च बी होंदे लोकें दे टीवी पर घर च इन्ना मज़ा निं औंदा फिल्मा दिक्खनें दा जिन्ना थियेट र च औंदा पूरी फैमिली जां अद्धे लोक कप्पल जंदे न्यू न्यू हां उत्थै मूवियां दिक्खनियां जां फैमिली जंदे सारे लोग जंदे बड़ी दुनियां टूरिस्ट आए दे होंदे घूमन फिरन जेह्ड़े दूरूं दूरूं आए दे होंदे ओह् इद्धर आह्नियैं थियेटर च मूवियां दिखदे अपने आप गी इन्जायमैंट करदे इन्टरटेनमैंट करदे ओह् एह् दिक्खियै और इद्धर केह् होंदा इन्ट्रवल च जिसलै मूवी दिखदे मूवी दिखदे इंजायमैंट करदे फिर जिसलै इन्टरवल आई जंदा फिर ओह् केह् करदे फिर ओह् दूर दूर जंदे फिर ओह् बाह्र जंदे खान पीन आस्तै जंदे फिर ओह् खान पीन आस्तै बाह्र जंदे पॉपकोर्न खाई जंदे कोल्ड ड्रिंक बगैरा पींदे जूस बगैरा पीदें होर बी जो खाने वाने आह्ली चीज़ां होंदियां ओह् खाई औॆंदे तां कि ओह् बाह्र बूह्र रैस्ट रुस्ट घूमा फिरी औंदे खाई लैनै बाद मूवी जिसलै दोवारा शुरू होई जंदी तां दोवारा औंदे और अराम कन्नै बैठियै मूवी दिखदे थियेटर च और इंजाए करदे उ'नेंगी मजा औंदा दिक्खनें च बड़े ऐसे ऐसे होर बी बड़े सारे थियेटर ऐ जित्थै लोग औंदे मूवियां दिखदे थियेटर च मजा करदे ऐ और किश इद्धर बी जेह्ड़े डल लेक ऐ इद्धर बी फिल्म थियेटर ऐ इद्धर फलोटिंग इद्धर बी लोग औंदे दूरा दूरा इद्दर पंदरां सौ रपेआ टिकट लगदी लोग औंदे दूरा दूरा इसी दिखदे दिखदे मूवियां दिखदे टूरिस्ट औंदे बड़ी दूरा दूरा जेह्ड़े घूमन फिरन औंदे और मूवियां दिखदे फिर टूरिस्ट टूरिस्ट जेह्ड़े आए दे होंदे ओह् मूवियां दिखदे मूवियां दिक्खनें बाद जेह्ड़े लोग जंदे न मूवियां दिक्खन जंदे ओह् जंदे उद्धर दिखदे ओह्दे बाद जिसलै मूवी स्टार्ट होंदी उद्धरा कोला दा लेइयै ऐंडिंग तक पूरी मूवी दिखदे बिच्च ओह् जिसलै थोह्ड़े थक्की जंदे ओह् थोह्ड़े बाह्र जंदे घूमन फिरन आस्तै किश खान पीन उ'नेंगी भुक्ख लग्गी दी होंदी किश खान पीन आस्तै बी जंदे बाद च जिसलै मूवी शुरू होई जंदी मुड़ियै अन्दर औंदे जित्थै उंदी सीट होंदी सीट उप्पर औंदे बैठदे ओह् मुड़ियां जेह्ड़ी मूवी बची दी होंदी ओह् दिखदे और मूवी जिसलै खत्म होई जंदी फिर ओह् अराम कन्नै बाह्र औंदे जेह्ड़े टूरिस्ट होंदे ओह् अग्गें पिच्छें कुतै होर घूमन चली जंदे जेह्ड़े लोग होंदे गेदे ओह् अपने घर मुड़ियै बापस आई जंदे में बी इक दिन गेदी ही उद्धर कठुऐ आह्ली साईड ब्लू मून उत्थै मूवी दिक्खन गेदी ही मिगी बी बड़ा मज़ा आया में बी मूवी दिक्खी जिसलै इन्ट्रवल होई गेआ में ओह्दे बाद केह् कीता में थोह्ड़ी थक्की में सोचेआ चल में बी खाई पी औन्नी आं फिर में बाह्र गेई मेरै नै होर बी बड़े जने हे आए दे उत्थै मूवी दिक्खनें आस्तै में बाह्र गेई खाद्धा पीत्ता पॉपकोर्न बगैरा खाद्धे होर बी बड़ा किश खाने च खाद्धा कन्नै लेइयै बी आई गेई कि में अन्दर बैठियै खाई लैगी मज़े कन्नै और फिर में पूरी मूवी दिक्खी मूवी दिक्खने दे बाद में बड़ा इंजायमैंट कीता ओह्दा मूवी दिक्खने दा में घरे गी बापस आई गेई